हाँ आप कौन बोल हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ ये कैसा वो है क्या इसके बारे में मुझे डीटेल में बताइए क्या होता है एन जी ओ कैसे होता है

हाँ

हाँ

इस बारे में ये राय है कि आप बहुत अच्छा काम रहे हैं ये अपने शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं जो बच्चे नहीं आते हैं उनको वो आप पढ़ा रहे हैं उनको इस्कूल में भर्ती करा रहे हैं सोसल सर्विस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है हाँ जितना हो सकता है हम इसमें सहयोग करेंगे जब आपको आना हो तब आप आ सकते हैं पूरे समय तो घर ही में रहते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है हाँ हाँ नमस्ते